हलो हा तव्हां फ़ोन कयो हुयो

हा सुठी ॻाल्हि आहे मां हे त हा हा पर मूंखे वाट्सअप ते मैसिज ॾींदा रहो त मां मां ॾिसंदी रहंदसि ऐं मां अॻिते बि मूंखे हा हूं हूं ठीकु आहे मां पंहिंजे हा कहिड़ो कहिड़ो अथसि कहिड़ो कहिड़ो इलेक्ट्रोनिक बि वग़ैरह आहे सामानु क्रॉकरी कुकर वुकर सभु हिकिड़ो हे बि आहे तव्हांजो उहो आहे ओटीजी वग़ैरह हा

कुकर कुकर बि अथव ऐं ऐं भगौना छा साइज अथव हा सिपरियूं मूंखे सिपरियूं वॾियूं ई खपनि ऐं सिंधी वारी सिपरी खपनि जेकी सिंधी इस्तेमालु कंदा आहिनि जिस्तनि वारियूं मोटो तलो उन जो हा त उहे त हमेशा घर में बि कमु ईंदियूं आहिनि सिपरियूं विपरियूं भई कोई महिमानु अचे थो कंहिं खां रोज़ु रोज़ु घुरिणी न पए पंहिंजी हूंदी आहे त शइ त पंहिंजो कमु अची वेंदी आहे हा अछा हा क्राकरी बि कहिड़ी सुठियूं क्राकरी बि सुठी खपनि सुठी कंपनी जी आहे अछा अछा ॾाढी सुठी ॻाल्हि हा दुकानु दुकानु तव्हांजी किथे आहे अछा मां बि मां बि भरसां ई अलीगंज में ई रहंदी आहियां त मूंखे बि भरसां थींदो ऑनलाइन बि तव्हां सामानु मोकिले छॾींदव न

ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे मां तव्हां सां कॉन्टैक्ट ते हा तव्हां सां सम्पर्क कंदी रहंदसि त ऐं तव्हां बि पंहिंजो मैसिज मूंखे मोकिलींदा रहंदा हिकु ॿिए खे मैसेज सां तव्हांजो पतो पवंदो ऐं ऐं तव्हां छा मतिलबु मूं जीअं थोक में पैक पैकिंग वारनि में या गिफ़्ट पैक उहो बि ॾींदा जीअं सौ सौ पीस खपनि ॿ सौ पीस खपनि उहे बि ॾई छॾींदव न

ठीकु आहे मां तव्हां सां मिलंदसि हा तव्हां सॼो ॾेखारींदव न हा ठीकु आहे हरि ओम